असांजे घर जे पासे में हिकिड़ो कला जो दुकानु आहे जितां मां सामान वठंदी आहियां पैनू रंग पैनियूं रंग वठंदी आहियां काच वठंदी आहियां ऐं अछा पन्ना बि वठंदी आहियां उन्हनि ते मां चित्र कढी करे चित्रकरी कढी करे भितियुनि ते उनमें उन्हनि में रंग भरे करे ऐं पोइ मां भितियुनि ते चिपकाईंदी आहियां इने ऐं ॿियों मूंखे शिल्प जो बि ॾाढो शौंक़ु आहे मुंहिजी माउ सिलाई कंदी हुई जंहिंमें मूंखे कढाई बि उनखे ईंदी हुई मूंखे कढाई ऐं सिलाई ॿई भरतु जो ॾाढो बि शौंक़ु हो हू मां उन दुकानु ता रंग ऐं इहो धागा सुइयूं वग़ैरह वठंदी हुअसि ऐं कढाई बि कंदी हुअसि सिलाई बि कंदी हुअसि पोइ सिबंदी बि हुअसि फ्राक वग़ैरह मां मम्मी सेखारिया त मां सिबंदी हुअसि